جی سر بات ہو رہی ہے آپ کون ہیں جی سر جی بتائیں ہوں سر آپ کی کون سی کار ہے اچھا تو سر اوکے سر میری دکان جو ہے سیلم پور ٹو بی بلاک میں ہے ہوں دکان کھل جاتی ہے سر دس بجے سے لے کے کھلتی ہے رات دس بجے تک کھلی رہتی ہے ہوں اوکے ہوں سر ٹوٹل ملا کے دس ہزار میں کام ہو جائے گا آپ کا جی سر کیوںکہ سر آپ کی انجن بھی خراب ہے آپ کا بریک بھی فیل ہے وائل بھی چینج کروانا ہے سر اتنے ساری چیز تو کروانی ہے اس کے بعد باقی دیکھ لیں گے آنے کے بعد اگر کار کی کنڈیشن اچھی رہی تو پھر کچھ کنسیشن کر دیں گے کچھ کمی بیشی کر لیں گے ہوں اوکے سر تو آپ کی کار دیکھنے کے بعد ہم بتا پائیں گے اچھے سے کہ کتنی ریٹ لگے گی کیونکہ انجن دیکھنے کے بعد وائل کا جو ہے وائل کا آپ کا تین ہزار میں وائل کا کام ہو جائے گا اس کے بعد انجن میں کس حساب سے خرابی ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ کو اچھے سے بتا پائیں گے ہوں تو آپ بھزٹ کر لیجیے ہماری شاپ میں آپ دس بجے کے بعد کبھی بھی آ سکتے ہیں اور آپ اپنا نام بتا دیجیے تاکہ میں آپ کا آپ کی سیٹ بک کر دوں کہ آپ آ کے آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے انتظار نہ کرنا پڑے ہاں آپ بک کروا دیں گے تو آپ کے لیے وہ ٹائم میں خالی کر کے رکھوں گا آپ متعین وقت بتا دیجیے کب تک آپ آئیں گے او اوکے اوکے ہاں خالی ہے سر ٹھیک ہے سر آپ آ جائیے آرام سے سب آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہاں پہ

ٹھیک ٹھیک